असां रोज़मर्रा जे ज़िंदगीअ में पंहिंजे तंदुरुस्तीअ जे लाइ कीअं बि करे अधु कलाक या कलाकु टाइम कढी करे योगा क्लास में मां वेंदी आहियां जिते मां आसन सूर्य नमस्कार कपाल भाती अनुलोम विलोम थोरी जॉगिंग वॉकिंग पंधु करणु जीअं असांखे न बि त कीअं बि करे अधु कलाक ॾेई पंहिंजे हैल्थ तंदुरुस्तीअ जो ध्यानु रखणु ॾाढो ज़रूरी आहे खाधे पीते जे मथां कंट्रोल करणु तमामु ज़रूरी आहे इहो सुठो असांजे परिवारु असां ख़ुशि रहंदासीं त असांजो परिवार बि असां सां ख़ुशि रहंदो